اگر بینک میں کوئی مسئلہ ہو تو میں سب سے پہلے بینک کے کسٹمر سورس ڈیکس پر شکایت درج کرتی ہوں عام طور پر عملہ تعاون کرتی ہوں اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میرا تجربہ ملا جلا رہا کچھ موقعے پر فوراً مدد مل جاتی ہے اور بعض وقات انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن مجموعی طور پر بینک کے سورس ٹھیک ہے اور اکثر مجھے ضرورت کے وقت مدد مل جاتی ہے